मां पूजा पाठ करण जी कॾहिं क्लास त न वरती आहे पर मूंखे पूजा पाठ करणु वणंदो आहे मां पंहिंजे घर जे मंदिर में रोज़ु सुबुहु जो सनानु पाणी करे ज्योत जॻाईंदी आहियां ऐं शाम जो बि ज्योत बि ॿारे करे आरती ज़रूरु कंदी आहियां कंहिं तीज त्योहार ते मंदर खे सॼाए करे उनमें चङी तरह ज्योत बारींदी आहियां बाक़ी मूंखे रोटी ठाहिण जो शौक़ु आहे ऐं मां हिकु वारी रोटी ठाहिण सिखण जी क्लास बि वरतियूं जंहिंमें मूंखे घणो ई कुझु सेखारियो हुओ जंहिंजो मूंखे अॼु बि फ़ाइदो मिलंदो आहे मुंहिंजा ॿार मुंहिंजे हथ जी ठहियलु शयूं शौक़ु सां खाईंदा आहिनि मां बज़ारि जो कुझु बि वठण घटि पसंदि कंदी आहियां ऐं मां जेको बि ॿारनि खे खाइणो हूंदो आहे मां पंहिंजे हथ सां ठाहे करे ॾींदी आहियां की मूंखे सभु कुझु ठाहिणु ईंदो आहे जे की मां कुकिंग क्लास में मां सभु कुझु सिखियो हुओ जीअं छोला भठूरा इडली सांभर ऐं डोसो कबाब ऐं दाल वग़ैरह मखनी दाल चांवरु वग़ैरह छोला सभु कुझु मां घर में ई ठाहींदी आहियां मां कुझु बि ॿाहिरो न घुराईंदी आहियां मूंखे घर में रोटी ठाहिणु वधीक सुठो लॻंदो आहे की मुंहिंजा ॿार शौक़ सां खाईंदा आहिनि मुंहिंजे ॿारनि खे बि पंहिंजो घर में रोटी खाइणु वधीक सुठो लॻंदो आहे असां रेस्टोरेंट वग़ैरह में वञणु घटि ई पसंदि कंदा आहियूं इन करे मूंखे घर में कुकिंग करणु सुठो लॻंदो आहे